आङो जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो जिब जुनार फिसिनाया जाबाय जोङो माखासे गोबां खामानियाव होनाय जायो जिब जुनारजों जोङो जोंनि संसार जानाय एबा माखासे आबाद मावनाय संसार जानाय बायदि माखासे रांखान्थि हालोद बायदिफ्राव जोङो गोबां हेफाजाब मोनो जेरै जोङो अमा मोसौ बोरमा बायदिखौ बेफोरखौ फिसिनानै जोङो जों न'नि रांखान्थिफोरखौ जोङो न'नि हालोदफोरखौ जोङो सुद्रायनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि माखासे सामफ्रोमबोनि संसार जानायाव नांगौ जानाय बायदि मुवा संख्रि फानलु बायदि ओंख्रि मैला माइरंफोर बायदि बेफोरबायदिखौ जोङो जिब जुनार एबा माखासे अमा बोरमा बायदिफोर फिसिनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो समालायनो हायो आरो बेल' नङा जोङो बेफोर फिसिनानै जोङो फाननानै जों जोंनि न'नि माखासे थाग्रा बायदि बेफोरबायदिखौ जोङो सोरजिनानै लानो हायो आरो जों जोंनाव माखासे जुनारफोर फिसिनाया जाबाय जोङो अमा दाउ बोरमा मोसौ बायदिफोर बेफोरबायदि जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो आरो बेल' नङा जों माखासे जिब जुनारफोरखौ फिसिबावो बेनि सायाव जेरै सैमा सैमाखौ जोङो माखासे न' बेंनो एबा न'खरनि नायग्रा एबा माबायदि सिखाव माखासे हाबनाय दाखाथिफोरखौ बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय एबा बेफोरखौ सोंनानै जोंनो मिन्थिहोनो थाखाय जों बेखौ फिसिनाय जायो आरो जों बेफोर आरो जों बेखौ बेफोरजों लोगोसे माखासे माउजि बायदिफोरखौ फिसिनाय जाबावो माउजिफोरा जाबाय जोंनि माखासे ओंखाम ओंख्रि जाग्रा मुवा बेसाद जाग्रा एन्जरफोरखौ जों बिसोर हमनानै जायो बेफोरबायदिनो जोङो बायदि जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै लानाय जायो जिब जुनारा जाबाय जोंनि माखासे एंगारहायि मुवा बेफोरबायदिनो जों जिब जुनारखौ बायदि बायदि खामानिफ्राव नांगौ एबा हालेवनो बायदिनो आबाद गायनाय बेफोर बायदिआवबो खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै जों मोसौखौ माइ आबाद गायनायफोराव बाहायनाय जायो आरो जोङो माखासे जिब जुनार मोजां मोननाया जाबाय मैसो जेरै मैसोखौ जोङो खाङो एबा बेहाय नों गांसो जाहोनो जोंनाव हानायखिनि गांसो मोना आरो बे जोंखौ बेयो सौनो होसोलाबायो बायदि बायदिनो माखासे गांसो गैयिनि एबा न'फोराव खालाबायनो प्रब्लेमनि थाखाय जों बेखौ फिसिनो हानाय जाया बेफोरबायदिनो जोङो गराइ बायदि आरो माखासे फिसिजायि जिब जुनारफोर दं जेरै जोङो मोसा लख्राफोरखौ जोङो मोजां मोना मानोना बिसोरो माखासे सिखार खालामनानै एबा जों मानसि बायदियै जायखि जाया जिब जुनार बेफोरखौ मोननाय खिनिखौ जाजोबो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ मोजां मोना आरो जों बेनिफ्राय जानगारावबो थानो लुबैयो मानोना बियो माखासे बेदर बेदर जाग्रा एबा बेदर लुबैग्रा मोनसे जुनार बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोरखौ न'फोराव फिसिनाय जाया जों बेनिफ्राय गोजानावनो थाङो बेफोरबायदिनो जिब जुनारा जोंनि सानफ्रामबोनि नांगौनि थाखाय माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बायदि एबा जों बेखौ एंगारनो हायै बाहागो बायदि जोंजों एबा जिब जुनारजों एबा सुबुं माहारिजों जों गोदोनिफ्रायनो एंगारहालायि अबयस्से सोमोन्दोफोर दं बेनि थाखायनो जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो बेबायदिनो फिसिनाय जायो